میرے خیال میں اردو زبان ریاست اتّر پردیش كی ثقافت میں بہت اہم كردار ادا كرتی ہے كیونكہ اردو ایک ایسی زبان ہے جو بہت میٹھی زبان ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں بہت سلییس اور آسان زبان ہے جب بھی كوئی اردو زبان بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے

كتنے ادب اور تہذیب كے دائرے میں یہ شخص بات كر رہا ہے اردو زبان كی وجہ سے ہی لكھنؤ ادب اور ثقافت كا گہوارہ مانا جاتا ہے اردو زبان كی وجہ سے ہی لكھنؤ آج پوری دنیا میں مشہور ہے اردو زبان كی وجہ سے ہی لكھنؤ كی ثقافت پورے دنیا میں جانی اور مانی جاتی ہے